पंद्रहां वीह ॾींह थिया आहिनि वॉशिंग मशीन वरिति पहिरियों त ॾाढी सुठी पई हले दिल ख़ुशि थी वई भई सुठा कपड़ा निकिरनि था सुकनि बि सुठा था पर हाणे थोरे टाइम खां पोइ ॾिसण में थो अचे त भई दाग़ लहनि ई न था हैड जा दाग़ या भाजीअ जा दाग़ या मिट्टी जा दाग़ बरसात जा निकिरनि ई न था उहे वरी मूंखे वापसि साबुण हणी करे वरी महिटणों थो पए माना मूंखे ॿीणीं महिनत थी करणी पए त मूंखे त समझ में ई न थो अचे त छा कयां पैसा ख़र्चु कयां आहिनि त शइ त सुठी हुजे न पतरो बि घटि थो क्वालिटी जो लॻे ठक ठक ठक ठक आवाज़ थी करे ऐं बटण बि न इएं लूज़ लूज़ था लॻनि घूमाए त ऐं फटाफट निकरी न अचनि बटण हथ में त सोचां थी या त बदिलायांसि भई ॿी मशीन ॾिए अञा टाइम त थोरो ई थियो आहे सोचां थी छा कयां हा मटायांसि ही थी मन इएं ई थो चए मटायांसि थी पई